हल्लो हल्लो हल्लो जी जी मां अंकल ईअं पई चवां की पंहिंजे पासे में जेका बिल्डिंग ठहे थी उहा ए न छह महीननि खां कमु चालू आहे ऐं अञा इहो त सालु खनि कमु हलंदो पोइ पाण खे दिक़तु नथी थिए पई इनमें पाण खे सुम्हिण जे टाएम जीअं असां किथे बि अचु वञु था कयूं त विच में रेती बि अचे थी ॿारनी खे दिक़तु थिए थी रांदि करण में त असां इनजे लाइ कीअं कयूं या त पो मैनेजर वटि हलूं या त पोइ पाण ए न इन कमेनेटी कमूटी वेहारियूं पंहिंजी सॼी लाइन हले उन्हनि खे चवण हूं हूं हा मूंखे बि ईअं ई लॻो के पाण खे ॻाल्हाईंदासीं न न त तेसिताईं कुझु बि न थींदो ॻाल्हाइणो त पवंदो पाण खे हा छो त हिननि जो कमु हूं हा छो त हिनजो कमु त अञा सालु हलंदो जेड़े हिसाब सां हीअ बिल्डिंग ठाहिण था न महीनो ॾेढु हुजे पाण भई हलु ठीकु आहे हलाए वठूं पाड़े जो कमु आहे पर सालु हलंदो ऐं किनि बि ॾाढो करे छॾियो अथन हूं त हाणे इनजे लाइ पाण खे हलिणो त पवंदो ई मां चयो पहिरीं कॉन्ट्रेकटर वटि हलूं अगरि हू प्यारु सां मञी थो वठे त सुठी ॻाल्हि आहे क पोइ पाण खे एडे वरी ए न नगर पालिका ऐं मैनेजर ॿेनेजर वटि वञण जी जरूरत न आहे कॉन्ट्रैक्टर मञी थो वञे छो उनजे मथां आहे त पोइ पंहिंजे लाइ सही थी वेंदो हा पाण खे बि धिका न थियनि ऐं हुननि खे बि मुसीबत न थिए त इनजे लाइ पाण हलिणो त पवंदो ई जॾहिं चओ जॾहिं चओ तॾहिं सभु ॼणां हलूं हा न त त अञा पाण खे सालु भोॻिणो पवंदो य हूं त हीअ त ॾाढी दिक़तु थी अचे न हा अठहठि माड़े जी बिल्डिंग ठाहिण था मना दिक़तु अचण वारी आहे हा पोइ हाणे जीअं चओ तव्हां सभिनीनि वटि वेंदा न त तव्हांखे रेस्पोंस सुठा ॾींदा तव्हां वॾी उमिरि जा आहियो त पोइ पाण वेई करे उन्हनि सां ॻाल्हायूं ऐं उहे चवन पोइ पाण अहिड़े हिसाब सां उन्हनि सां गॾु सभई ॼणां मिली करे हलूं ऐं उन्हनि खे चऊं भई पहिरीं प्यार सां ह हा जेको थी सघे जेतिरो पाण प्यार सां कमु कयूं छो पाड़े जो कमु आहे इनकरे त तव्हां सभिनीनि वटि वञो ऐं सभिनीनि खे चओ के हलूं एतिरो सुठो आहे छो दिक़तु त सभिनी खे सॼे पाड़े खे आहे ख़ाली पाण ॿिन्हीनि खे त आहे कोन्ह हा त इनजे लाइ असांखे थोरो त सोचिणो ई पवंदो हूं न त त न हली सघंदो हूं त पोइ हा हा भले भले भले जीअं तव्हां चवंदा जेॾीमहिल चवंदा तेॾीमहिल मां हलंदीमाव ठीकु आहे भले पोइ तव्हां मूंखे फ़ोन कजो या सॾु कजो मां न हुजां ॿाहिरि वञा त मूंखे फ़ोन कजो न त पोइ तव्हां मूंखे सॾु कजो पोइ पाण ॿई मिली करे हलंदासीं हा हा त छा थोरो वज़न पवंदो ॻाल्हि ते न त न पवंदो हा ठीकु आहे भले तव्हां पोइ मूंखे चइजो त मां अहिड़े हिसाब सां ईंदीमाव ऐं पोइ पाण मिली करे हलंदासीं ठीकु आहे ठीकु आहे ओके